हॅलो हां ओला कॅब न्ही हय हांव राजदीप नायक उलयतां सावय वेरेंच्यान हय हांवें तुमची न्ही टॅक्सी बूक केल्ली हय म्हाका फाल्यां सकाळीं दिल्ली वचपाक जाय आशिल्लो सो म्हाका गाडयेची आवश्यकता आशिल्ली सो त्या खातीर हांवे कॉल केल्लो तुमची गाडी मेळपाक शकता हय म्हाका सकाळीं सादारण साडे णवांक म्हाका फ्लायट टायमींग आसा रिपोर्टींग टायमींग तेजो साडे आट वरांचेर सो म्हाका घरा कडच्यान सादारणशें साडे स ते सात दरम्यान म्हाका भायर सरपाक जाय हय हय पूण कशें आसा आमच्या थंय रोड बी आसा पय ते सकाळचे गोरवां बी खूब बसता न्ही त्या खातीर मात्शी घाई घडबडीन वसच्या बदला तूं जर एक पंदरा मिनटां बेगीन आयलो न्ही जाल्यार आमकां वचप खूब बरें पडटलें हय आनी हय म्हाका मदीं वतना न्ही मातसो लोट बोरये पूल क्रॉस केल्या उपरांत लोटले थंय म्हाका पांच मिनटाचें काम आसा तें काम केले उपरांत आमी च्या घेवपाची आनी मागीर थंयच्यान भायर सरपाचे हय म्हाजी पंदरा बॅगां आसात बॅगा खातीर वयर तुजे तुवें जर करियर दिल्या म्हाका जाल्या ती घालपा खातीर म्हाका बऱ्याक पडटलें हय आनी तुजो मातसो म्हाका बॅगां घालपाक आनी काडपा खातीर म्हाका हेल्प जाय पडटलो हय तुमी कितल्या वरांचेर पावपाक शकतले म्हाका परफेक्ट सांगपाक शकता ना हांव इतलेच बारीकसाणेन इतलेच खातीर विचारतां कारण फाटल्या तेपाक जेन्ना हांवें कॅब तुमची मागयल्ली तेद्या वेळार ती खूब उसरां आयिल्ली आनी म्हाका डिले जालो त्या कारणान म्हाका ज्या टायमार पावपाक जाय आशिल्लो पळय थंय पावलो ना हय हय हय धांवत धांवत वचून म्हाका रेल्वे हें विमान धरचें पडिल्लें आनी म्हाका खूब त्रास जाल्लो हय कारण म्ह म्हजो बाकीचो क्रू आसलो तो टायमार पावल्लो म्हाका उशीर जाल्लो सो त्या खातीर हांव तुमकां विनंती करीन की मातशें जर टायमार तुमी पावले हय तुमची कॅब मेयटली म्हाका ना म्हाका कशें आसा विमानतळाचेर गेल्या उपरांत म्हाका बोर्डींग करपाक जाय मागीर बाकीच्या क्रू मेंबरा कडेन म्हजी जी बॅगां आसा पळय ती सगळीं उसोन आमची सामान कितें हाडलां ना हाडलां तें मातशे परत एक फावट चेक करून पळोवपाक जाय हय आनी बाकीचे क्रू मेंबर्स बाकीच्यांची आमी ल्हानशी वचच्या पयलीं भितर वचच्या पयलीं एक ल्हानशी मिटींग आसा हय आवट ऑफ एअरपोर्ट आनी ताज्या उपरांत मागीर आमकां मिटींग घेवन मागीर भायर सरपाक जाय सो आनी म्हाका ती फास्टूय गेल्ली नाका कारण म्हाका वतना मोबायलाचेर जाय त्या जाणा कडेन उलोवपाक जाय हय आनी तुमची गाडी ए सी आसा न्ही हय म्हाका ए सी गाडी लागतली कारण म्हाका वाऱ्याचो त्रास खूब जाता सो त्या खातीर म्हाका तुमी जर ए सी गाडी पयली जाल्या चड बरी जातली ना भाड्या खातीर तुमी भियो नाका भाड्या खातीर हांव कितले तुमकां डबल दिवपाक शकता पूण म्हाका जाय तो टायम टू टायम तुमी पावल्ले कारण म्हाका टायम टू टायम थंय पावपाक जाय हय ओके बरें बरें तुमी पावतली अशें अपेक्षा करता आनी तुमचे फाल्यां हांव साडे सात वरांचेर हांव तुमची वाट पळयतां हय ओके तुमचें नांव प्रकाश नायक बरें तुमचो नंबर नायन एट टू थ्री टू फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवेन ओके थँक्यू बरें तुमकां सकाळची वाट पयता हांव देव बरें करूं धन्यवाद